सीतामढ़ीमे पुनौराधाम हबे जेकरा बारेमे हमसभ सुनले बानि कि ई राजा जनक जीके अथि क्षेत्रमे पड़ैत रहलक राज्यमे पड़ैत रहलक हँ तऽ एक बार राजा जनक जीके राज्यमे एक बहुत बड़ा अकाल पड़लक ने वहाँपे उहाँके मिट्टी बनजड़ भेलक नहि उहाँ बारिश होइत रहलकहँ उहाँके बहुत अकाल बेर खाइ पिएके दिक्कत भए गेल रहलक उहाँ तऽ राजा जनक जीके राज्यमे सभ ऋषि मुनि सभके एकसाथ बैठ बैठैलक उहाँ सभके ऋषि मुनि उहाँके उपाए बतेलक त्रिकालदर्शी सभ कि राजाके खुदसँ अथि हल जनकपुरसे हल चलबते चलबते सीतामढ़ी आबैके पड़तनि तब जाके कोइ उपाय तऽ एहिके लेल राजा जनक जी उहाँ जनकपुर से हल चलाबैत चलाबैत सीतामढ़ी सीतामढ़ी ऐलक तऽ ओहिके बीच मे हल चलाबैत ओहिके बीचमे एक जगह आके राजा जनक जीके हल अथि फँस गेलक हल फसलक तऽ ओहिमे आ ओकरा ओहि जग खोदलक तऽ ओहि जग एक घड़ा मिललक एक घड़ा फोड़लक तऽ एक घड़ा से सीताजीके जन्म भेल तऽ सीताजीके जन्म भेल तऽ ओहि जग सीतामढ़ीमे अथि सीताजीके एक मन्दिर बा हमनी सभके जेकरा से आज बहुत दूर दूरसे लोग सभ आबै लऽ वहाँ घुमे लऽ वहाँ सीताजीके जन्म स्थलके देखे देखे लागि हमनी सीतेमढ़ीके जन्मभूमि पर जन्म लेले छी आ ई इहाँपे आके तऽ ओ वहाँ सीताजीके जन्म भेलक तऽ जनक जीके राजमे फिर से अथि फसल सभ उगे लागे उगे लागल अऽ आ सभ राज सुखी हो गेलक सभ पर प्रजा सभ सुखी राजा राजा सुखी हो गेलक